میرا قابل فخر نامہ کہیے یا کہیے اک تجربہ پہلی بار میری امی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی طبیعت خراب ہونا بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک دورہ پڑنا جس سے سب پینک ہو گئے پریشان ہو گئے لیکن مجھے انہیں سنبھالنا تھا کیونکہ میں ایک اکیلی بیٹی ہوں ان کی تو میں انہیں بےسہارا نہیں چھوڑ سکتی تھی ان کو دورہ پڑنا مطلب آپے میں نہ رہنا اور وہ دوسروں کو بھی نہیں خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھیں تو مجھے انہیں ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر وہیں بیٹھے رہنا پڑا مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ ڈر نہیں لگا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے باقی کوئی ان کے نزدیک بھی نہیں گیا